हलो भैया जय झूलेलाल भैया मां तव्हां खां कुर्ती घुराई आहे न सा कुर्ती मूं वटि आई त आहे पाण इक त टाइम ते कोन पहुती ऐं ॿी वरी मूं पाती न त ॼणु मूंखे वणे न पई छो त हुनजो कलर मूं जहिड़ो घुरायो न अहिड़ो कलर कोन आयो आहे ॿियो गल कलर आयो आहे मां चयो ठीकु आहे वरी बि मां पाए हलायांसि थी त मतलबु हुनमें प्रिंट बि न पई वणे ॼण त प्रिंट बि अहिड़ी अजीब पई लॻे छो त फोटे में ॾेखारियऊं न त ॾाढी मस्तु पई लॻे ऐं हीअं हथ में खणी ॾिसां पई त कपिड़ो ई न पियो वणे तंहिंखां पोइ बि भई मां पातमि त पायां पई त ॼणु बेडोलो बेडोलो लॻे पिओ ॼणु वणे ई न पियो पर ऐं तंहिंखां पोइ वरी पाए करे धोतमि त कपिड़ो बि हीअं ॻरे पियो सफा त ॾिसो हथ में ॾिसु त ॻरे ई ॻरे थो मां कीअं हलायां भाई अहिड़ी अहिड़ी कुर्ती त न ई वठिजे न छो त जेको कपिड़ो बि सुठो न प्रिंट बि सुठी न ऐं वरी बेडोलो लॻे पियो सफा कपिड़ो ॻरे ई ॻरे पियो प्रिंट बि माॻई हथनि मां हीअं ॼण क निकिरे ई निकिरे पई तिंक तिंक करे निकिरे पई सफ़ा त अहिड़ी कुर्ती त न वठिजे अहिड़ी अहिड़ी कंपनीअ मां कीअं वठिजे भाई